وقت كے ساتھ ساتھ اردو زبان كے ثقافت میں بہت زیادہ تبدیلی ہوئی ہے جیسے كہ آج كل لوگ اردو كو چھوڑ كر كے دوسری زبانیں زیادہ استعمال كر رہے ہیں اور جو شخص اردو بول بھی رہا ہے تو وہ اردو كے ساتھ ساتھ دوسری دوسرے الفاظ بھی اس میں شامل كر رہا ہے جیسے كہ اردو كی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ختم ہوتی جا رہی ہے دن بہ دن اردو بولتے وقت بیچ میں كوئی اور زبان كے الفاظ لانا اور اسی طریقے سے بیچ میں دیگر زبان كی آمیزش كر دینا اردو زبان كے ثقافت پر بہت زیادہ بہت اثر ڈالتا ہے اور اردو زبان كی جو مٹھاس ہوتی ہے اس كو كم كر دیتا ہے تو اس كے لیے چاہیے كہ جو بھی شخص جب بھی اردو میں بات كریں تو وہ اردو الفاظ كا ہی استعمال كریں نہ كہ دوسری زبان كا استعمال كریں جس سے اردو میں زبان تبدیل نہ ہو اردو بولتے وقت اگر ہم اردو میں بات كریں گے تو اردو میں ہی بات كرنا چاہیے تاكہ دوسری زبان كا استعمال نہ ہو اور اردو كے ثقافت باقی رہے اس سے ہم جب اردو بولیں گے تو اردو ہی بولنا چاہیے نہ كہ دوسری زبان